ہیلو وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ کون

اوہو آفتاب بھائی اوہ کیا حال ہے بھائی کہیے کیا خدمت کر سکتے ہیں ہاں ہاں ہاں ہاں ضرور اے بھائی تو بہت بات ہے جی ب بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے کہا مجھے خوشی ہوئی آپ جو ہے میرے میرے یہ پ تشریف لائیے ہے نا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ جی اوکے پریشان پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے ہے نا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آپ جو ہے ہمارا آپ ہمارا جگہ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ تشریف لائیے شام میں ہے نا وہاں پہ بہت سارے بچے جو ہے آپ کے حساب کے آپ کے عمر کے جو ہے اس میں ٹریننگ دے رہے ہیں ہے نا اور بہت اچھا جو ہے اس کے کیا بولتے ہیں بہت اچھے اس کے جو ہے انجام سامنے آ رہے ہے نا اس لیے آپ پریشان نہیں ہو بہت اچھے جو ہے بہت جلد آپ سیکھ جائیں گے جی جی کب سے آ رہے ہیں تو آپ اچھا اوکے اوکے تو آپ کو آنے جانے کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو سکتا ہے راستے میں جو ہے آپ کو جم کے ٹائم پہ پہنچ جانا ہے ہے نا وہ آپ آئیں گے تو بات کر لیا جائے گا آپ کا ٹائم جو ہے ٹائم ٹیبل جو ہے سیٹ کر دیا جائے گا اوکے اوکے ٹھیک ہے